उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश में पर्यटक स्थल स्थल पर्यटक बहुत बहुत हैं हमारे गाजीपुर ज़िले में सारा पर्यटक स्थल मनोरंजन थीम पार्क वातर पार्क चिड़ियाघर मनोरंजन बहुत से पार्क है तो हम लोग मनोरंजन देखने के लिए सिनेमाघर गाजीपुर में सुविधा सुविधा बहुत अच्छी अच्छी है और चिड़िया घर में हम लोग लखनऊ गये थे तो वहाँ भी चिड़ियाघर और चिड़ियाघर में बहुत अनेक प्रकार के जानवर जैसे हिरण शेर शेर बहुत पक्षी पशु बहुत बहुत जंतु बहुत जंतु आर हम लोग दे देखते है और वहाँ लखनऊ में पारक में जो चिड़िया घर है अच्छी से अच्छी तरह बहुत प्रकार से बढ़िया बढ़िया हर चीज का चिड़ियाघर चिड़िया बहु बहु बहुत अच्छा आनंद आता है और गाजीपुर में हमारे यहाँ पार्क है पार्क हुआ तो पार्क है चिड़ियाघर है मनोरंजन घर है यहाँ पर हम लोग तरह तरह के तरह तरह के मनोरंजन बनाते हैं पार्क में हम लोग जाते हैं तो खेलते कूदते हैं और गाजीपुर में पार्क बना है जो जितने गाड़ी घोड़ा जाते वहाँ अलग अलग पार्क हैं

और हम लोग तिने तिनेमा सिनेमाघर में भी जाते हैं पिक्चर आज आज भी हम लोग देखते हैं गाजीपुर मे ज़िले में तीन पिक्चर सिनेमाघर हैं जो कि लोग तीनों में बहुत मशहूर है और मनोरंजन के यहाँ साधन बहुत अच्छी तरह से बहुत अच्छा है अच्छा है वा वाटरप्रू वाटरप्रूफ यहाँ पानी हम लोग वाटरप्रूफ सुविधा बढ़िया दे दी गई दी गई है दी गई है थीम थीम पार्क थीम पार्क वाटर जो पर्यटकों के लिए भी यहाँ गाजीपुर में गाजीपुर ज़िले में जो पार्क बना दी अब्दुल हमीद के नाम पर जो पार्क भी अब्दुल हमीद नाम के बहुत मशहूर जो अपने देश के लिए पाकिस्तान की लड़ाई में उनके नाम से पार्क बनाई गई है वा अब्दुल हमीद हेतु का वहाँ उनका पूल बना है वहाँ पर भी हम लोग दर्शन देखने के लिए जाते हैं जहाँ दकलियाउप दूर दूर दराज के देश देश विदेश के लोग वहाँ अब अफीम अफीम फैक्ट्री और मतलब गंगा किनारे पार्क बनाया गया है वहाँ विदेशी लो विदेशी लोग पर्यटक पर्यटक भी आते हैं यहाँ पर जो हमारे गाजीपुर ज़िले में अफ़ीम फैक्टरी है वहाँ वो बहुत मशहूर वहाँ अंग्रेजों के ज़माने के फैक्ट्री बना है फैक्ट्री देश के पर्यटक देश विदेश के लोग यहाँ पर यहाँ पर आते हैं एक गाजीपुर में अ अ अल्फ्रेड पार्क बनाया गया जो अंग्रेजों के ज़माने में ज़माने के समय बनाया गया था वहाँ हम लोग हम लोग भी जाते हैं और पारक में अच्छे अच्छे अच्छे प्रकार के भगवान वृक्ष पौधा और फेल पवई धारियाँ खूब खुलचा आदि सुविधा सुविधा सुविधा है सुविधा हुआ है चिड़ियाघर में हमलोग लखनऊ गए थे वहाँ हिरण मुर्गी मतलब शेर शेर अनेक प्रकार के जानवर हम लोग देखे चिड़ियाघर में बहुत अच्छा देखने में बहुत अच्छा लगता है चिड़ियाघर चिड़ियाघर हमारा गाजीपुर ज़िले में भी मतलब छोटा सा चिड़ियाघर बनाया गया है उसमें भी अन अनेकों हम लोग अपने बच्चों के साथ चिड़ियाघर में जाते हैं भालू हिरण और शेर आदि आदि हम लोग देखते हैं तो बड़ा आनंद आता है फिर चिड़ियाघर ही चिड़ियाघर और अनेक प्रकार के जंतुओं हम लोग देखते थक देखते रहते हैं